پہلی بار جب دہلی سے باہر جانا ہوا پڑھائی کے لیے تو وہاں ہاسٹل کا انتظام نہیں ہو پایا جس کے وجہ سے باہر روم لے کر رینٹ پر رہنا پڑا تو کچھ دن تو ہوٹل کا کھانا چلتا رہا لیکن ہوٹل کا کھانا بہت زیادہ آئلی ہوتا تھا اور مصالحے دار ہوتا تھا جو صحت پر افیکٹ کرتا تھا جس سے ہماری صحت خراب ہونے لگی تو ہم نے سوچا کہ کھانا جو ہے بنا کر کھایا جائے اپنے روم پر اپنے اپنے روم پہ تو ہم نے جو ہے کھانا بنانے کے سامان کا انتظام کیا بہت ساری چیزیں خریدیں اس میں گیس چولہا سلینڈر برتن وغیرہ سب ہم نے خریدا پھر چاول وغیرہ خرید کر لائے لوگوں سے پوچھ پوچھ کر ہم نے جو ہے کھانا بنانے کی ریسیپی سیکھی کیسے کھانا بنایا جاتا ہے پھر ہم نے پہلی بار کھانا بنانا شروع کیا اور پہلی بار تو کچھ خاص بنا نہیں جو بھی بنا ہم نے کھا لیا پھر اس کے بعد ہم کوشش کرتے رہے ایکسپریئنس کرتے رہے اور یوٹیوب وغیرہ پر دیکھتے رہے کہ کیسے کھانا بنایا جاتا ہے اور لوگوں سے پوچھتے رہے تو اچھی اچھی ریسیپی ہم جو ہے دیکھتے تھے بنانے کے لیے سیکھتے تھے تو اب جو ہے الحمد للہ اچھا کھانا بن جاتا ہے اچھا بنا لیتے ہیں اور اچھی اچھی ڈش بن جاتا ہے بریانی بن جاتا ہے قورمہ بن جاتا ہے مچھلی بن جاتی ہے انڈا بن جاتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں تو یہ میرا کھانا بنانے کا یہ ایکسپیرئنس تھا اور کھانا بنانے میں بہت مزہ آتا ہے کوکنگ بہت انٹرسٹیڈ جاب ہے یہ ہمارے ہمارے لیے بہت اچھا رہتا ہے بہت مزہ آتا ہے یہ کھانا بنانے میں